मां पंहिंजे हथनि सां इलाही वस्तू ठाहींदी आहियां पर मुंहिंजी ॾेराणीअ खे मां भॻवान जी मूर्ती गणपतिअ जी ठाहे ॾिनीमांसि असां गणपतिअ जी स्थापना मुंहिंजी ॾेराणीअ कई हुयंई त हुन मूंखे चयो हुयंई की तव्हांखे मूर्ती ठाहिणु ॾाढी सुठी ईंदियूं आहिनि त मां चयोमांसि हा भले मां तव्हांखे मूर्ती ठाहे ॾींदमि पोइ मां मिटी खणी करे हुन मां गणपति ठाहे करे अने असां मूर्ती ठा मां मूर्ती ठाही हुई अने उन जी असां स्थापना कई हुईसीं त भॻवान जी मूर्ती ठाहिण सां भॻवान पाण सां प्रसन थी वेंदा आहिनि ऐं सुठो कमु बि थी वेंदो आहे ॿियो त उहो आहे की मां चादरूं हुजनि पाण वटि जे पाण खे कम में न ईंदियूं हुजनि उहे त हुन मां बि मां अलॻि अलॻि तरह सां वस्तू ठाहींदी आहियां जीअं पर्दा हुजनि या विहाणनि जी छवूं हुजनि या पोइ हुन टिंगलियुनि ज

महिनत करे ऐं मां पंहिंजो मस्तु ठाहींदी आहियां छो कॾहिं जेकॾहिं ॾिसंदो केरु ॾिसंदो आहे त चवंदा आहिनि वाह तूं त मस्तु ठाहियो अथई विहाणनि जी ठियूसि चियूनि में बि मां घणेई बि घणेई डिजाइन बि हथ सां कंदी आहियां जीअं विहाणनि जी छवूं हुजनि उन्हनि खे एम्ब्रोडरी वर्क हुजे या कुझु बि वर्क करे हुन खे मस्तु सजाईंदी आहियां त मूंखे इहो कमु ॾाढो वणंदो आहे अने मूंखे पसंदि बि ईंदो आहे त मां जीअंसि थी सघे तीअं कहिड़ी बि वस्तू ईअं विञाईंदी न आहियां हुन मां कुझु न कुझु नवीनि वस्तू ठाहे करे हुन जो उपयोगु करे छॾींदी आहियां